कथमीर कथमीर आमी चडशी सगळ्या जेवणांत वापर करतात तशींच दाळ चण्याचें रसाक भाजी चिकनांत अश्या प्रदार्थान वापर करतात जेन्ना सय भाजतात तेन्ना आमी कथमिरीचो वापर करतात जसो सोय भाजली की कथमिरेचो वास खूब बरो येता कथमिरीचे आमी चटणी सुद्दां करतात आनी कथमिरीक लागून चटणीचो खूब चटमी खूब बरी लागता तसोच वट्टेलांव वट्टेलांव आमी असोच खुबश्या प्रदार्थांत घालतात ल्हान भुरगीं सुद्दां बरीं ना जाल्यार थंडी सुद्दां जाली जाल्यार तांकां वट्टेलांवांचीं पानां तव्यार भाजून तांचो रोस काडून भुरग्यांक घालतात तातूंत भुरग्यांची थंडी सुद्दां बरी रावता वट्टेलांवाच्या पानांची चटणी करतात बिर्यानीक सुद्दां तीं पानां घालतात वट्टेलांवाचीं पानां बेसनाच्या पिट्यांत गालून ताचीं भजीं काडटात वट्टेलांव चडसो सगळ्यांच्या घरांच्या आंगणांत दिसतात